पुस्तक सोडले जाल्यार जे दिसाळें येता खबरापत्रां गोमंतक तेजे मराठींतल्यान येता तेजे वाचन एक चालू आसता दर दिसाक नाजाल्यार केन्ना केन्नाय कोंकणींतल्यान जे भांगरभूंय येता तेजेय वाचन चालू आसता